हाँ बोलिए सर हाँ ठीक चीज मिल जाएगा सब चीज है सत्तर पचहत्तर हजार रुपया है सोना पचहत्तर

तो जितना रहेगा कैसे हम दे देंगे ऐसे नहीं देंगे जितना हो पैसा लेके आइए ले जाइए सब चीज मिल जाएगा अच्छा डिजाइन चाहिए सब चीज हाथ का बाली का सिकड़ी का जो वो मिल जाएगा आपको लेकिन पैसा लेकर आएँगी तभी मिलेगा नहीं उधार नहीं चलेगा उधार हम दे देंगे तो कहाँ से उधार नहीं दे पाएँगे उधार नहीं दे पाएँ इतना महँगा सोना है कि उधार कौन देगा चंदौली में ये दुकान है आकर

चंदौली ठीक है हर क्वाल हर क्वालटी का मिल जाएगा आपको हर डिजाइन मिल जाएगा जो चाहिए आपको सुंदर से सुंदर डिजाइन मिल जाएगा लेकिन उधार नहीं ना दिया जाएगा पैसा लेकर आइए ले जाइए ठीक है अब अपना आइएगा ले जाइएगा कल आ जाइए हाँ कल आ जाइए ले जाइए कभी भी आइए हाँ कई मेल का हो जाएगा मिल जाएगा सर सब डिजाइन है आपको जो भी चाहिए पैजमी भी है कमर वाला भी है ठीक है वो भी मिल जाएगा